جی ہیلو فرمائیے جی ہاں بالکل کس سے ریلیٹڈ ہاں جی بولیے

جی ٹھیک ہے آپ اپنے رشتہ دار سے جو بھی ہے ان سے یہ کہیے کہ ان کو اگر وہ تھوڑا بہت بہتر اپنی صحت کو لے کر تھوڑا بہت بہتر اگر فیل کر رہے ہیں تو ان کو گھر پہ شفٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اگر گھر پہ بھی رہ کے علاج کر سکتے ویسے تو آپ بول رہے ہیں کہ آٹھ دس دن ہوگئے میجر اس کا جو سی ویئر جو افیکٹ رہتا کووڈ نائنٹین کا وہ صرف چار سے پانچ دن رہتا باقی کا آپ کو جو ہے آپ کی زبان کا ذائقہ چلے جاتا مزہ چلے جاتا اور آپ کو کوئی بھی بو سونگھنے مطلب آپ کو ناک کے جو نازل پیسیجز رہتے وہ بھی بلاک رہتے تو ایسی چیزوں کے لیے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ گھر پہ رہ کے بھی علاج کر سکتے اس کا آپ صرف کچھ میں ٹیبلیٹس لکھ کے دوں گا وہ ٹیبلیٹس کھاتے ہوئے کچھ اچھا کھانے میں اچھی چیزیں لین وہ اور کچھ فروٹس لے لو بہتر ہے یہ آپ دونوں کے ان کے لیے آج کل ہاسپیٹلوں میں آپ کو تو معلوم ہے لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں بس